ہمارے گاؤں میں دیسی گائے ہے بہت اچھی دودھ دیتی ہے گھاس بھسا دیتے ہیں اس کو کھانے کے لیے گھاتا دیتے ہیں پانی دیتے ہیں ہر چیز کھلاتے ہیں کیلا کھلاتے ہیں امرود کھلاتے ہیں تو دس کلو پندرہ کلو دودھ دیتا ہے اس کا محنت کرتے ہیں بچہ کو پوستے ہیں دوا دیتے ہیں ہر چیز دیتے ہیں تب اس کو پریشانی اٹھاتے ہیں تو اس کو دودھ ہوتا ہے بہت اچھی دیتی ہے دیسی گائے میں اور محنت بہت ہے خرچ بہت ہے اس میں پانی سے بنی سے ہر چیز سے بچانے پڑتا ہے ہر چیز اس کے جوڑنے پڑتا ہے ٹئم پر کھلانے پڑتا ہے سب چیز دینے پڑتا ہے بچہ کو محنت کرتے پڑتا ہے تب اس کو دودھ دھلتے ہیں دس کلو پندرہ کلو دودھ اس کا ہو جاتتا ہے اور مت مزدور لوگ اپنا بیچ کو کھاتے ہیں کیا کریں گے اسی کو پوس کو کرتے ہیں تو ہر چیز دینے پڑتا ہے لیکن کھانے میں اس کو کوئی چیز کا کمی نہیں کریے گا کمی کریے گا تو دودھ نہیں ہوئے گا سب چیز کھائے لا دیجیے گا تو اس کو دودھ ہوئے گا نہیں دیجیے گا تو نہیں ہوئے گا تو وہ محنت کرتے ہیں تو اس کو دودھ دوہتے ہیں اپنا باپ غریب لوگ بیچ کے اپنا کھاتے ہیں گھاس بھسا کھاتے ہیں چراتے ہیں بلاتے ہیں لے جاتے ہیں بہار میں سے چرا کے بلا کے لاتے ہیں گھاس کاٹ کر کھلاتے ہیں اس کا مسین رکھتے ہیں گھاس کاٹنے کے لیے کھلاتے کے لیے پانی سے بچانے کے لیے ٹھنڈا میں رکھتے ہیں تو پھر میں دیتے ہیں ہر طرح کی محنت اس کو کرتے ہیں تب اس کو ہوتا ہے ہاں وہی طرح سے اس کو پوستے ہیں پالتے ہیں تو اس کو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی محنت کرو بچہ پوسنے میں بہت محنت ہے بہت خرچ ہے سب کے جو چیز کے اس کو بچا کو دیتے ہیں دانہ کھین کے لاتے ہیں دودھ والا لاتے ہیں بوتل کن کے اس کو پلاتے ہیں ہر چیز دیتے ہیں کرتے ہیں اور سب کو پوس پال کر رکھتے ہیں تو دودھ دیتا ہے دس کلو پانچ کلو